जैसे खाना जे छै बनबै लगैत छियै ने तऽ खाना जैसे बनबै लगैत छियै तऽ दो जेना हमर जैसे होलै बहिने जैसे होलै खाना बनेलक तऽ सबजी जैसे बनेलक हमरा ओतना पसंद नहि आएल नहि आएल तऽ ओकरा हम बतेलहुँ कि पहिले बतेलहुँ कि जैसे चिकने जैसे होलै ठीक चिकने होलै तऽ ओकरा धोअल जाइत छै धो के आ धोलाके बाद ओकरा अच्छा तरह से धोइके धोइ देलाके बाद ओकरा तेल डालिके तेल डालिके झोलि झालि देलक झोलिके एकर बाद से थोड़ा नमक देके मसाला देके बना बनाबै लै ओकरा कहलहुँ कि एहि से एहि तरह से बनाही जेकि अच्छा लगतै एहि से दोसरके हाथके छै दोसरके घरके बनाएल खाइत छौ तऽ अच्छा नहि लगैत हिकै अपना हाथ बनेलहुँ तऽ अपना हाथ से बनेलहुँ खयलहुँ संतुष्टि होल ऐसे बहुत जगह गेलहुँ देखलहुँ तऽ खानामे कभी नमक कम कभी किछु भी कम तऽ अच्छा नहि लगैत छै एसे खानामे कभी सबजी आर बनेलक देखलहुँ कि पानि तऽ रस पानि से